हैलो हाँ हाँ माला तूने वो उबेर बुक किया था तो उसमें जो ड्राइवर था उसकी क्या रेटिंग कैसी क्या रही उसका व्यवहार कैसा था उसका ठीक ठाक टाइम पर आ गया था और उसके बाद में फिर उसका व्यवहार कैसा रहा पूरे समय ठीक था अच्छा और रास्ते में ज्यादा बोलता बोलता चालता तो नहीं है ज्यादा सर तो नहीं खाया उसने अच्छा ठीक है और समय पर आ जाएगा अच्छा बीच में कोई सेवा लगी तो देता है जैसे पानी वगैरह कुछ खत्म हो गया मंगाना चाहे तो ला कर दे देगा अच्छा ठीक है और बाकी सब ठीक से मैनेज कर लेगा ना तुम्हारे साथ कैसा क्या रहा बढ़िया ठीक है तो क्या करूँ मैं बुक इसको ठीक ओ के बाय